मैम नमस्ते मैम नमस्ते हाँ कहाँ जाना है आपको किस मंदिर में जाएँगी आप यहाँ पर जाोगेश्वर नाथ की मंदिर हैं बाबा कुजर्वा तो बाबा विश्वनाथ जी हैं बस बाबा बाबा विश्वनाथ जी हैं और हाँ और वह बहुत सी मंदिरें हैं बनारस में तो एक से एक मंदिर हैं संकट मोचन है दुर्गा जी हैं नेथी विश्वनाथ जी हैं कहाँ आप जाएँगी गाड़ी चाहिए तो मतलब की कहाँ किस मंदिर में जाना हैं आपको संकट मोचन दुर्गा जी विश्वनाथ कहाँ पैसा लगेगा करारा आज्ञा दीजिए पाँच सौ रुपये लगेगा हाँ हाँ हो जाएगा काम और थोड़ा ठीक है बढ़िया हैं आपको सब सुविधा दिया जाएगी और बहत्तर में तुम लोग संकट मोचन जाएँगी की दुर्गा भी जाएँगी कि भी जाएँगी की कोलकत्ता की सारनाथ कहाँ आपको जाना है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है पूरा मंदिर आप घूमेंगी यहाँ से बनारस के तो दो हज़ार रुपये लगेगा अब उसमें सौ दो सौ रुपये कम कर देंगे क्योंकि देखिए अब आप बताइए आप बताइए कि संकट मोचन बाबा के यहाँ जाना है नहीं कि विश्वनाथ जी और यहाँ घूम कर हर जगह ट्रैफिक जाम भी लगता है तो उसका चार्ज लगेगा तो इस बात को समझिए आप और चार हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो कुछ कम कर देंगे पन्द्रह सौ कर देंगे ठीक है ना नहीं एक हज़ार में बताइए कैसे सौ रुपये में कितना मंदिर कैसे एक लोग घूम लेंगे सब लोग काक्षा ठीक है ठीक है तो चाहिए आप लोग चलते हाँ बस ठीक है ठीक ठीक आइए वही तो है आप आइए हाँ हाँ हाँ आइए हाँ हाँ सारनाथ भी है सोहम भी जी है उसके बाद मोक्ष मार्कन्डेय महादेव हैं और मतलब तो हम घर जाएँगे नहीं पर आपका चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा क़रीब दो हजार ढाई हज़ार रुपये लगेगा पूरा मंदिर घूमाना पाँच सौ और बढ़ जाएगा मान लीजिए सारनाथ घूम सारनाथ में म्यूझीयम हैं सारनाथ में आप फ्री में भी ठीक है ठीक है नमस्ते